फोन फोन एक असली वस्त न्हय ती आयज कालच्या भुरग्यां कडेन आसा एक असलो काळ आशिल्लो त्या काळार न्हय भुरग्यां कडेन फोन नाशिल्लो फोन म्हणटा ती एक व्हडली गजाल कशी जाताली बट आतांचें कितें आसा आतांची सगलीं धाकटीं भुरगीं सुद्दां एक बरो फोन घेवन भोंवता म्हारगेलो सामके सगळे फोन म्हणटा ती इमपोरटंट सामकी तुका आतां कितें पळोवंक जाय कितें करूंक जाय तें सगलें आतां फोनार जाता पयलीं कितें जाता पयशे काडपाक जाय पयशे करपाक जाय जाल्यार बँकेंत वयचे पडटालें हें करचें पडटालें आतां तशें ना आतां कोणाक पयशे दिवपाक जाय डायरेक्ट फोन स्कॅन कर पयशे दिवंक गावता असले पूण असले जागे आसा जशे की आतां गांव बी आसा थंय सर न्हय फोन दिता थंय सर तिका काम करचें पडटा बँकेन वयचें पडटा थंय सर फोन ना कित्याक थंयसर लोक प्रोटेस्ट करता की आपल्याक टावर नाका जागो दिवंक सोदना आपूण आपल्याक फोन यूज सुद्दां करचे ना थंय सर घातले जाल्यार सुद्दां ते घालूंक दिनात थंयसर समज आतां घातले तांकां कळना की घातले जाल्यार तांच्या खातीरूच ते फाल्यां आतां तुमी तुमकां भुरगीं तुमचीं व्हडली जातली तांकां गरज पडटली फोनाची कितेंय जाय पडटलें तें सगलें फोनारूच जातलें कित्याक आतां ल्हव ल्हव सगलें इवोल्व जाता अशें ना की तशेंच उरतलें इवोल्व जाता सगळ्यांत आतां फोन जाय फोन एक लायफानूय मँडेटरी वस्त कशी तुमका ती जाय ती जायूच कसोय जावं मागीर तूं जाणटो जावं व्हडलो जावं दाकटो भुरगो जावं पूण जाय तो जाय तुमका आतां कितेंय शिकपाक जाय फोनार करपी कितेंय खावपाक जाय तुमी फोनारच करपी सगले कितें आतां फोनारूच करपी फोन एक असलीच एक वस्त आसा जी लायफान तुमच्या काम येता आनी कांय काम येवचें ना चडशें